आङो इउटुब सेनेल बा टि भि सेनेलफोरावहाय मोसानायखौ नायोमोन माखासे मोसानाय स' जेरै डेन्स इण्डिया डेन्स डेन्स प्लास सुपार डेनसार बेफोरखौ नायोमोन आरो इउटुब सेनेल एबा टिभि सेनेलावहाय माब्लाबा इउटुबाव माब्लाबा टिभिआव नायनाय जायोमोन बेफोर सेनेलफोरावहाय बा बेफोर मोसानाय स'फोराव भारतनि दोरोङारि मोसानाय क्लासिकेल बेफोर बादिखौ नुनाय जायोमोनब्लाबो गोबां खम नुनो मोनोमोन बांसिनानो मर्डान मोसानाय बेफोरखौ नुनाय जायोमोन आरो मोजांनि सायाव मोजां जेनेबा मर्डान मोसानाय बेफोरखौहाय नुयोमोन क्लासिकेलखौबो बा भारतनि दोरोङारि मोसानायफोरखौबो दिन्थियो नाथाय मर्डानजों बा क्लासिकेलजों बेफोरखौ प्लास खालामदेरनानै माने दाजाबदेरनानै बा जेनेबा रिमेक्स टाइबनि बिदि खालामनानै मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो आरो नायनानै जोबोद गोजोन्नायबो मोनो मानोना मर्डानावबो जेनेबा दोरोङारि मोसानायफोरखौ दाजाब देरनानै दिन्थिफुङो बिनि थाखाय नायनानैबो जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो मोजांबो मोनो जेनेबा बेफोर बायदिनो मर्डान जालांदोंबाबो जोंनि दोरोङारि मोसानायफोरखौ एसे एसेब्लाबो दाजाबदेरलांनानै दिन्थिफुङो नालाय बेनि थाखाय मोजाङै मोजांबो मोनो आरो